ट्रैक्टरके बहुत ब्राण्ड अछि अलग अलग ब्राण्ड अछि पहिली ब्राण्ड अइ महिन्द्रा मतलब सब अपन देशेके ब्राण्ड अइ महिन्द्रा आओर सोनालिका महिन्द्रा स्वराज टेक टेफे जौण्डिअर आइशर कु कुबोटा बहुत सारा एहन ट्रैक्टर अइ जे अपन इण्डियामे अइ आओर ट्रैक्टरके काज जे अइ जे खेत जोताइमे होइए आओर ओहोसँ समान आओर कोनो भी समान उघैमे होइए माटि आनैमे कि बहुत सारा चीज होइ छै जे ट्रैक्टरसँ कएल जाए छै ट्रैक्टर बहुत जरूरी रहै छै सबसँ ज्यादा जरूरी खेती करैमे रहै छै कियाकि खेतीसँ खेतीमे सिचाइओ आब शायद ट्रैक्टरेसँ ज्यादा होइ छै आओर खेतीके साफ सफाइ ओ जे होइ छै से ट्रैक्टरके बहुत सारा पार्ट होइ छै ओहिमे सब पार्टके सब काज होइ छै ट्रैक्टरसँ कतहुसँ कोनो चीज आनै जाएके साधन छै आओर टेक ट्रैक्टरमे बहुत बहुत अधिक समान रखैके क्षमता छै आओर ढालैके कतहुसँ हम जेना भूसेसब आनै छी ओसब ट्रैक्टरसँ भऽ सकैए अगर कोनो समानके कतहुसँ हमरा दोसर जगह पार्सल केनाइ अइ तऽ ओ ट्रैक्टरपर लऽ कऽ दोसर जगह पार्सल कऽ सकै छिए